जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव साख्रि गैयैनि सोमोन्दै आं सानोदि जोंनि समाजाव माने ओरैनो इण्डियान एजुकेशन सिस्टेमाव स्किलखौ डेब्लप खालामजाया ओरैनो जोंनि ट्रेडिशनेल कर्स हमना ला ओरैनो बि ए फोराव बेफोराव आखाइनि खामानिफोरखौ सोलोंनाय जाया बेनि थाखायनो जोंना डिग्रीखौ लासे लायो लानानैबो जोंनि बे टुइन्टि फार्स्त सेनचुरीनि खामानिफोरजों जोंनि डिग्रीआ गोरोबहैयाखै मानो होनोबा दा टेक्न'लजि मुगा बेयाव जोङो बांसिन आखाइनि खामानिफोरखौ जोङो सोलोंनांगोन बिदिब्लाथाय हारसिङैनो एमप्लयमेन्टफोरा जेनेरेट जागोन आरो ना साख्रिफोरा ओंखार लांगोन ओमफ्राय जोंखौ लाइमोनफोरखौ सरकाराबो थिसननो होगोन नङाबा ओरैनो जोङो नर्माल सोलोंथाइखौ लानानै जोङो साख्रि मोनो थाखाय खस्थ' जायो आरो दानि जुगाव मानो होनबाथाय टेक्न'लजिनि मुगा आंनि सानाय बायदिबाथाय सरकारा बांसिन स्किलखौ डेब्लप खालामनो थाखाय कर्स होनांगौ अब्लासो खामानि मावनो थाखाय जोंहा साखाफारा जाहैगोन बिनो आंनि सान्नाया